हमर गाँव भासर भेलै आओर शहर जे छै शहरके नाम सीतामढ़ी छै सीतामढ़ी शहरमे एक जगह छै पुनौराधाम जे हमरा बहुत अच्छा अच्छा लगै छै हमेशा पुनौरा धाममे हम जाइ छिए घुमैलए चाहे मन्दिर वन्दिर कृष्णजीके मन्दिर छै आओर सभ मन्दिर वन्दिर जे भी छै आओर जइसे पूजा पाठ हइ वहाँ गेलाके बाद एक अलगे अनुभव एकदम शान्तिके अनुभव मिलै छै जइसेकि बैठू एकदम शान्त वातावरण छै पूजा वूजा करू आओर वहाँपर आकर वहाँपर एक पोखरि छै पोखरिके चारू तरफ पार्क छै पार्कमे घुमै वुमैके लेल सुबह शामके समय टहलैके लेल बहुते लोगनसब बड़ बुजुर्ग लोक भी बच्चासब भी सुबह खेलै उलैके लेल अबै छै आओर वहाँपर झूला वूला भी छै तऽ लोक झूला वूला भी केलक शामके समय पार्के उर्कमे घुमलक वुमलक अपना कोइ बात विचार हइ बस अलग अलग एक्टिविटी करैके देखै छिए वहाँपर बहुत तरह तरहके फूल हइ फूल वूलसब अच्छा अच्छा लागल हइ किछु शोवला पेड़ उड़सब भी लागल छै वहाँ बहुत वहाँपर प्रसाद वर्साद तऽ बनबै छै जिसमे प्रसाद वर्साद बहुत अच्छा अच्छा मूँगके लड्डू जे हमरा ओहि मन्दिरके बगलमे जे बनाबै छै ओ हमरा बहुत पसन्द हइ आओर हमेशा महिनामे मेला वेला भी लगै उगै छै अच्छा तरहसँ मेला वेला लगै छै जाहिमे भीड़ उड़ बच्चा वच्चा हइ ईसब छै घुमै ओहिमे जाइ छै वहाँके मोन बड़ी भोवित लगै छै अइसे ने कि मोनके एकदम